औ आं जिब जुनारखौ फिनो मोजां मोनो मानोना जिब जुनार जोंबो मेरला रोखोमनि थांना थानायनि राहाफोर दिन्थिनानै लालांनो हायो आरो जेरै मोसौ मोसौ गाया जेरै फिसा होनानै एरनानै बेखौनो फाननो हायो आरो मोसौ गाया गायखेर होयो बेफोर गायखेर खौबो फाननो हायो फाननानै थाखा फैसा दिरुननानै लानो हायो आरो आरो जेरै मेरला रोखोमनि दं दाउ अमा फियो आङो अमा अमाखौबो फियो आङो बिदिनो माथाम माब्रैसो बेखौबो फेदेरनानै फाननानै बिजोंनो एसेब्लाबो खामायनो हायो आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जेरै दाउबो दं दाउआबो बिदिनो फाराम बायदि खालायनानै फियो आरो आङो बेजोंबो एसे राहा मोनो गावनि नांगौ बायदिसिना फोरखौ बायनानै लानो हायो बेफोर बेफोरजों